पास्स'सो लागोन

आमफ्राय नै बेसेबां खमायो नोंनो बुंदो बेसांबा लायो आरायस'बासो हरगोन आं जा बायदिसिना माबा दंना खरसा इरि दं आरायस'सो बा हरगोन आं

बे ओ दस थाखाल' गारगोन आं दस थाखाल' दस थाखाल' गारगोन इसे माबा बारायना होबावदोब्रा दे होमब्लालाय दे सयथा

होमब्लालाय बाहाय हाजारसेसो होदो

मा होन्दों दे होमब्लालाय ओ पास्स'सो होदो ओ सयस'सो होदो खमद्राया होमब्ला बेसेबांबाथो लांथारो बेसेबांबाथो लांथारो लांदो दे लांदो थोरसि थोरसि खुरै बुरजा दंथारो

दे होमब्लाय